नमस्ते मैम मैम हमें जो है कुछ फर्नीचर था तो आपके आपके पास क्या क्या रेट हैं हमें शीशम के चाहिए थे अच्छा और देखो हाँ देखो मैम इसकी क्या प्राइज़ होगी शीशम की मतलब शीशम की लकड़ी की प्राइस क्या होगा हाँ हाँ तो कुछ कम नहीं हो सकता अच्छा तो हमें जो है मैम वो चाहिए एक बेड चाहिए और ड्रेसिंग टेबुल चाहिए और देखो मतलब ऐसा देना जो ख़राब ठीक हाँ क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है कोई घर में तो रखना नहीं है शादी में देना है ठीक

और क्योंकि देखो जो भी लेना है हम लेते आप ही की दुकान से हैं

तो बहुत अच्छी बात तो मैम बेड लमसम कितने में तैयार हो जाएगा और सोफा लमसम कितने में तैयार हो जाएगा और वह ड्रेसिंग टेबुल अच्छा हाँ हाँ हाँ तो लेंगे क्या उसकी क्या प्राइज होगा ठीक है मैम तो हम अभी आ रहे हैं आपको हम बता रहें हमें क्या क्या चाहिए और जितना कम हो सके उतना आप कम कर दीजिए ठीक है मैम तो आ रहें नमस्ते मैम